यदि हमरा कहियो अपन फोटोके माध्यमसँ भारत देखाबैके मौका भेटत तहन हम भारतके फोटो बनाके ओ ओइमे जतऽ जतऽ भारतके के दर्शनीय स्थान अइ ओइ सभके दर्शेबै तकरा बाद किए अहिठामके जते भी ए ऐतिहासिक स्थल अइ जते भी पर्यटक अइ जते भी आश्चर्जनक चीज अइ जैसे ताजमहल चारमीनार कुतुब मिनार ओइ सभके देखेबै एहिठामके जते भी झरना

सभ जकर दुनिआँमे नाम छै ओइ सभके देखेबै भारतके भौगोलिक सीमाके देखाबऽके कोशिश करब भारतके के जे महत्वपूर्ण जे व्यक्ति छथि जैसे महात्मा गाँधी जवाहर लाल नेहरू ओइ लोक ओइ लोगके जन्म स्थलके के दर्शा अइस तकरा बाद कि हमसभ ई चाहब कि हमरा देशके जते भी वन अइ जत जोन राज्यके जते आबादी अइ ओइ सभके दर्शा कऽ विश्वके मान पटलपर विश्वके मान पटलपर दर्शा दर्शाइ ए आओर अइ एहि काटू